हँ नमस्कार नमस्कार बहुत दिन पर भेटलियै हँ की हाल चल छै परिवारके आ पेन्शन बला धिया पूता छीन लैये पेन्शन बला पाय सब धिआ पूता छीन लैये महँगाइ भत्ता सेहो दय छै की आबऽ आ बच्चा सब काजक यऽ कि खाली तण्डुलक भोज करैत छै तण्डुलक भोज कहैत छै संस्कृतमे जे बैसल बैसल खायब से बच्चा सब की तण्डुलक भनसे करैत छै की कोनो काजो सब करैया ओ तऽ अहाँकेँ अहाँकेँ से उचित सम्मान भेटैया की नहि परिवारमे पूतहू नहि नहि आइ काल्हिके यौ हम अहाँ बड़ा सौभाग्यशाली छी नहि तऽ आइ काल्हिके धिआ पूता तऽ वृद्धाआश्रममे दऽ अबैत छै तेहन परिस्थिति तऽ नहि ने बनल हँ ओ नहि से पायके छै कि दिल्ली कलकत्ता बैस जाइत छै ओहने सीख लय छै गाँवमे रहैत छै

चलू आ सीता राम करैत छी कि नहि आकि खाली सोचिते रहैत छी ओ सीते राम करैत रहू राम नाम जपताम कुतो भयम सर्व ताप शमनैक भेषजम ठीक छै ठीक छै कहियौ कहियौ भेंटो घाट देल करियौ खाली फोने से नहि ठीक छै ठीक छै धन्यवाद चलू नमस्कार